हमारे यहाँ संसाधनों की बहुत बहुत ही अच्छा है यहाँ पे संसाधन की कोई कमी नहीं है क्योंकि यहाँ पे सारे सारे चीज की व्यवस्था है और यहाँ पे टीकाकरण टीके के लिए टीकाकरण बहुत ही जगह पे है और आदमी वहाँ पे जाके वैक्सीन लगवा के जी रहें और कोरोना का पालन भी करते हैं हमारे यहाँ ये सब बहुत ही अच्छा और बढ़िया हैं